हँ अकेला यात्रामे हम एक बारि गेल छी पर हमरा अकेलेमे बहुत डर लागैत

पर फिर भी अपन हिम्मत कऽ के निकलि तऽ गेलहुँ पर निकलला बाद हम गेली यहाँसँ हिमाचल हिमाचलसँ कटरा जायके लेल आब तऽ हमरा पते नहि रहए पर केनाहितो केनाहितो पूछि कऽ निकलि निकललहुँ निकलि कऽ जब हम अकेला सफर शुरू केलहुँ तऽ मनमे बहुत डर लागैत रहए पर फिर भी यात्रा तऽ बहुत सुन्दर रहल पर एक्केटा मनमे बार बार डरके वहम मनमे रहए फिर भी यात्रा लेकिन बहुत सुखद रहल जा कऽ देवीके दर्शन कयली आओर फेर प्रसाद उरसाद लऽ कऽ

रिटर्न हो हुअ लेल तैयार भेली तब कोइ साथी एक आधे रास्ताके लेल मिलल फेर दुनू आदमी एक दूसराके हेल्प करैतमे अपना पहुँचली वापस घर